सीतामढ़ी जिलामे बहुत से जाति रहै छै जइसे ब्राह्मण रहै छै जादव रहै छै पण्डीजी रहै छै बहुत से जाति रहै छै आओर आदिवासीसब ककरो किछु मारिकऽ खा जाइ छै जइसे गाइके मारि दै छै भैँसीके मारि दै छै कोनो पशुके मारि दै छै पक्षीके मारि दै छै बहुत से जाति रहै छै सीतामढ़ीमे बहुत से बात बतियाइ छै आओर की कहिए आदिवासीसब बहुत ओहि प्रजातिके आदमी हइ ओसब ककरो मारैमे संकोचो नहि करै छै सीधे मारि दै छै जइसे हमसब पशुके पालै छिए आओर ओसब मारिकऽ खा जाइ छै इएहसब होइ छै अहाँसब हमसब सब भाषाके उपयोग करै छिए आओर सीतामढ़ीमे बहुत से अइसन आदमी हइ जन मैथिली भाषा नहि बोलऽ अबै छै ओसब सब आदमीसँ सिखै छै हमहूँ सबकिछु आदमी सबके सिखबै छिए कि अइसे अइसे बोलै एनाहिते होइ छै सब जातिमे विवाद होइ छै सब जाति अपना आपमे ठीकसँ नहि रहै छै की कहल जाइ इएहसब बात हइ इएहसब लागी हमसब सोचै छी कि सब गोरा एकजुट मिलिके रहै छै तब एक दोसराके सामना करबै तब हमरसबके देश आगे बढ़ते इएहसब हमसब सोचै छी कि जातिसबके मिलाके रखू सब जातिके एक लखन बोलै अबै सब अच्छासँ रहै इएहसब हइ हमर